वहाँ का मनोरम दृश्य और देखते के लिए हम लोग वहीं रुके रहे काफ़ी देर कई बार भगवान भोलेनाथ का परिक्रमा भी किया और इधर उधर सब नदी का तलहटा घूमा टहला बहुत अच्छा सीन लगा बहुत अच्छे वृक्ष लगे हुए थे उसमें आम वगैरह लगे हुए थे अभी गए थे हम लोग थोड़े दिन पहले तो बहुत अच्छे लगे और बहुत से जो है वट वृक्ष लगे हुए थे उनका मनोरम सीन देखकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि अब क्या बताएँ आपको बताने का इतना सत उत्साह नहीं है लेकिन वहाँ तो बहुत अच्छा लगा और आप जो है जो भी वहाँ पहुँचेगा उसको वहाँ बहुत अच्छा लगेगा बहुत अच्छा तीर्थ है बहुत अच्छी पुण्य स्थली है और वहाँ जो है परिक्रमा में जो ये चौरासी कोस का परिक्रमा होता है उसमें लोग दर्शन करने जाते हैं परिक्रमा करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ परिक्रमा करने के बाद मिश्रिक क्षेत्र जाते हैं मिश्रिक क्षेत्र में जो है दधीचि ऋषि का उत्तम मन्दिर बना हुआ है और बहुत सारे विशाल मन्दिर बने हुए हैं उसी में जो है सब लोग जाते हैं और दर्शन करते हैं ऋषि दधीचि घाट पर और ब्राम्हणों को दान दक्षिणा करते हैं गो दान वगैरह करना होता है वो आदमी कर लोग करते हैं बहुत अच्छा लगता है और पाँच दिन का मेला भी लगता है फाल्गुन मास में होली से पहले होलिका दहन के बाद लोग घर आते हैं उसके बाद में विशाल आदमी जो है विशाल भोजन भंडारा वगैरह करता है वहाँ और बहुत से साधु संत महात्मा उनके दर्शन मिलते हैं और बहुत सी उसकी वो होती हैं बहुत से लोग दान दक्षिणा के लिए आते हैं बहुत अच्छा लगता है और फिर लोग वापस आते हैं तो फिर नैमिसारण्य क्षेत्र ही आते हैं और उसके बाद माता जी के दर्शन करते हैं वापस में और दर्शन करने के बाद जो है फिर इधर उधर घूमते हैं वहाँ बहुत सारे घूमने का स्थान हैं जो है भोलेनाथ हैं भगवान कृष्ण हैं और उनकी लीलाओं का एक तपस्थल है उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है उसको लोग देखते हैं और बाहर से बहुत से तीर्थाटन वाले पर्यटन वाले यात्री लोग आते हैं वहाँ हमेशा भीड़ ही बनी रहती है वो बहुत अच्छा लगता है वहाँ बहुत अच्छा लगता है और हम लोग भी जाते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है आराम से रात में रुकते भी हैं घूमते हैं बच्चों को टहलाते हैं बच्चों की सारी व्यवस्थाएँ देखते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं घूमने टहलने में और बच्चों के घूमने से हम लोगों को भी बड़ा आनंद आता है औ बच्चे घूमते टहलते हैं और हम लोग भी घूमते हैं जो साथ में जाता है और भोजन वहीं करते हैं रुकते हैं एक दो दिन तब आराम से आते हैं वहाँ का बहुत मनोरम सीन है वहाँ की बहुत अच्छी महिमा है वहाँ जनकपुरी भी बनी हुई है जनकपुरी में भगवान जो है सीता की और राम की शादी हुई दशरथ भवन भी बना हुआ है व्यास गद्दी के पास बहुत अच्छा लगा हमको बहुत अच्छा लगा देखकर हम बहुत खुश हुए हमने प्रणाम किया और कहा चलो ठीक है फिर भगवान के दर्शन होंगे कभी फिर भी देखना देखने को मिलेगा आराम से फिर देखेंगे कभी अगर जाएँगे अगर उनकी इच्छा होगी तो और जो पानी में सूर्य देखते हैं वो बहुत अच्छा लगता है देखने में सूर्य की किरणें बहुत सुन्दर लगती हैं बहुत सुनहरी बहुत मनोरम लगती हैं देखने में चक्र तीर्थ के अंदर जब वो किरणें दिखाई देती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं हमको और बहुत अच्छा लगता है वहाँ से हम लोग जब निकलते हैं तब जो है देखते हैं बाहर की रास्ता हैं मनो रास्ते में कहीं कहीं जैसे कि हमारे यहाँ थैरांड तीर्थ बना हुआ है उसमें भोलेनाथ के मन्दिर बने हुए हैं और वहीं हम लोग दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद पूजा पाठ करते हैं उसमें नहाते हैं और दान दक्षिणा करके फिर वापस आते हैं फिर गाँव में प्रवेश करने से पहले फिर एक मन्दिर बना हुआ है माता जी का उसके हम लोग दर्शन करते हैं पूजा पाठ करते हैं और करने के बाद फिर घर वापस आते हैं और माता जी को नमन करते हैं